جی بولیے جی ہاں بولیے ہمارے پاس پاؤ بھاجی ہے اسپیشل پاؤ بھاجی ہے اور پھر کچوری ہے گول گپّے ہیں نہیں نہیں پروپر میل نہیں ہے میڈم ہمارے پاس صرف یہ اسنیکس ہیں جی اویلیبل ہے فری ہوم ڈلیوری سروسیز ہے جی جی ہماری پاؤ بھاجی اسپیشل ہے جنرلی سب لوگ پاؤ بھاجی پریفر کرتے ہیں ہماری اسپیشل پاؤ بھاجی بہت فیمس ہے اِس کا ٹیسٹ بھی آپ کو ایک دم ڈفرینٹ ملے گا بالکل بالکل آ سکتے ہیں آ سکتے ہیں فیملی سٹنگ ارینجمینٹ ہے جی بالکل ہے بالکل جی ہمارے پاس جنرلی صرف دو ورائیٹی ہیں ایک نارمل پلین پاؤ بھاجی ہے اور ایک اسپیشل پاؤ بھاجی ہے نہیں نہیں پلین پاؤ بھاجی نہیں رہتی ہمارے اِس اسپیشل پاؤ بھاجی جو ہے وہ آپ کو ون ٹوینٹی روپیز پر پلیٹ جائے گی اور پلین پاؤ بھاجی جو ہے وہ ہندریڈ روپیز جائے گی اسپیشل پاؤ بھاجی کے اندر بٹر ایکسٹرا رہتا ہے تھوڑا چیز ڈالا ہُوا ہوتا ہے اُس کا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے پلین والی سے

جی جی بالکل جی بالکل ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے پھر جی بالکل بالکل